गाॅंवमे सभसे अच्छी बात छै की इसकुल होना बहुत ही जरूरी छै कोनो भी गाम छोटा छोटा गाॅंव छै तऽ उहाँ इसकुल होना बहुत जरूरी छै आओर सड़क के होनाइ तऽ ओकरा तऽ जायदा जरूरी छै कहनाइ के अगर बच्चा कोइ जइतै इसकुल ओ सड़क पर चढ़ि कऽ ही जइतै अगर सड़क नहि रहतै तऽ हमरो गाॅंव फिर तऽ बिकास हुए न सकतै सभसँ पहिली बात छै सड़क पर जायदा ध्यान देलौ जेतै आओर ओकरा अच्छासँ बनैलो जेतै आओर ओकरो बाद इसकुल पर बच्चा जेकि आजकल बहुत छै अनपढ़ उनपढ़ रहै छै बच्चा इसकुल पर जायदा ध्यान देलौ जेतै आओर इसकुल के अच्छा भेजलो जेतै इसकुल अच्छासँ हमरो समझ मे जादातर जे छै बच्चा कोइ भेजै नहि छै इसकुल के ने सही सुबिधा नहि रहै छै हम ओकरासँ अच्छासँ बनेबै कि सभ हमरा समाज अच्छासँ पढ़ा सकै छै आओर अच्छासँ आगू जाऽ सकै छै हमरो आगू आबै बला पीढ़ी भी जे छै हमरो बाल बच्चा ओ इसकुल मे जाय अगर अभी हम एहि इसकुल के स्थापना नहि करबै तऽ अभी हमरो हानि होतै हलाँकि हमरो बच्चाके ने आगू पिछू बला के नहि होतै हमरो बच्चा के होतै तऽ हमरामे जादातर इसकुल पर लिखबै आओर अपना शिक्षा ब्यबस्था वहाँ केहनो छै ओकरा पर देखलो जेतै ओकरा पर लिखलो जेतै ओकरा पर कानून करबाही भी करलौ जेतै अगर शिक्षा ब्यबस्था अगर हमरो अच्छा नहि छै तऽ ओकरा पर कानून करैके शिक्षा ब्यबस्था अच्छा करबेबै हमरा अपनो गाॅंव के बिकास के लिये अच्छा सोचबै आओर अच्छा चीज लिखबै जे कि हमरा गाॅंव जाबऽ सकै छै अच्छा स्तर पर